اردو زبان ہمارے یہاں کی سب سے اچھی اور سب سے پیاری زبان ہے اور بہت سارے لوگ اس زبان کو پسند کرتے ہیں اور اس میں بولنا پڑھنا بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس خطے کی دیگر زبانوں جیسے بوڈو ہے بنگالی ہے آسامی ہیں یہ زبان بھی لوگ بولتے ہیں لیکن بہت کم لوگ بولتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بوڈو بنگالی یا آسامی تمل وغیرہ کے ساتھ ساتھ اردو زبان کو بھی بولتے ہیں لیکن ان سب میں اردو زبان بہت پیاری مانی جاتی ہے اور بہت اچھی مانی جاتی ہے کیوںکہ بنگالی یا بوڈو وغیرہ کا تعلق صرف کسی خاص ریاست سے ہی یا کسی خاص جگہ سے ہوتا ہے لیکن اردو زبان کا تعلق پورے معاشرے سے پوری تہذیب سے ہوتا ہے